जैसे बस होता होता है हम लोग किस कहीं सफ़र जौनपुर से इलाहाबाद जाने लगी बस होता है तो उस बस में इतनी भीड़ थी और जो कन्डेटर थे उसने कन्डेटर साहब ने कन्डेटर जो थे और सीट नहीं मिली हम लोग को बैठे में बहुत दिक़्क़त हुआ बहुत दिक़्क़त हुआ और जैसे किसी हम लोग को जैसे हमारे तो चक्कर आने लगता था खड़े होने पर बस में और चक्कर होते होते हमारे उ उल्टियाँ भी आने लगीं उल्टियाँ भी आने लगी क्या करूं मैं बहुत परेशान थी उत्ते सफ़र में जाना भी खड़े खड़े कमर दर्द कर कर करने लगा पैर भी पिराने लगा मैं कहाँ पे बैठूँ जब खाली हुआ तो मैं आराम से बैठी और कन्डक बस बै बसे पे बैठने के बाद कन्डेटर से ने तुरंत भारना भारना माँगने लगता है भाड़ा कि भाड़ा दो मैंने बोली की अभी सीट मिला ही नहीं तो भाड़ा कैसे दूँ आप सीट मुझे दिलाइए मैं भाड़ा दे दूँगी मैं कहीं भाग थोड़ी जा रही हूँ मैं तो जौनपुर ही जा रही हूँ ना आपको भाड़ा भी चक केवल भाड़ा भी चाहिए औ बैठने का नहीं सोच रहे हो कि तुम कि तुमको अच्छे लेडीस ओ अच्छे तरह से बैठाएं जो जीन्स लोग हैं उसको खड़ा कर दें और लेडीस को बैठाएं ए तो सो आप लोग को है नहीं दिमाग़ में कि बैठाएं केवल भाड़ा लगते हो बसे बैठाने के बाद भाड़ा लगते हो तुम लोग को दिक़्क़त परेशानी तो समझते नहीं हो किसी को के कैसा दिक़्क़त होता है कैसा नहीं होता हए लेडीस को क्यूोंकि आपको केवल केवल भाड़ा लगता है कि ए लोग भा पहुँच जाएँगी तो भाड़ा नहीं देंगी अरे भाई भाड़ा तो जब बैठी हूँ बसे पे तो भाड़ा दूँगी क्योंकि जाऊँगी तो भाड़ा ते हुए लगेगा चाहे जेथा से जाऊँ चाहे बाइक से जाऊँ चाहे ए और सवारी से जाऊँ लेकिन भाड़ा तो लगेगी इतनी भारी बस तीस चालीस आदमी जब बसे में बैठे हुए हैं तो भाई जगह नहीं थी तो दिक़्क़त कन्डेटर बोला तो दिक़्क़त होगा भाई जब जगह नहीं है तो आपको बैठाऊँ कहाँ और बैठाने के और इतना दिक़्क़त होने लगती है कि क्या बताऊँ उलटी सी आ रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब मैं बस से उतरी थोड़ा राहत हुआ बसे में बहुत दिक़्क़त होती थी और अपना सवारी कोई रहता ता था सही रहता था अपना तो सवारी कोई जैसे हमारी पास बाइक है नहीं तो हम लोग कैसे जाएँ तो सवारी होता तो हम लोग अपने साधन से जाते तो वो सवारी है नहीं हम इसलिए हम लोग को बस पकड़ना पड़ता है इतना दिक़्क़त भी सहना पड़ता है क्योंकि जैसे कोई लोग हैं बसे के सवारी जैसे नहीं ज़्यादा करते हैं जिसके पास गाड़ी घोड़ा है नहीं बाइक भी है नहीं तो उसको करना पड़ता है बस की सवारी बस में कोई कहता है कि जैसे बस में जाऊँ तो बस में इतना सौं मैं नहीं चल पाऊँगी बाबा इतना भीड़ रहता है तुम कैसे जाती हो बस में भाई कहती हूँ मैं चली जाती हूँ बस में क्यूोंकि हमारे साधन हैं नहीं मैं बस में चली जाती हूँ तो थोड़ा दिक़्क़त परेशानी होगी तो क्या करें लेकिन जाना पड़ता है न बस भाई बस में तो इसीलिए मैं बस में जाती हूँ और जौनपुर का तो बातो छोड़ो इलाहाबाद तक बस में मैं गई थी मुझे सीट नहीं मिला थोड़े देर के बाद सीट मिला तो मैं आराम से जो बैठी और और बस में क्या मिलता है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बस में बस में जोहना पड़ता है बस कब आए कब आए जब बस आ जाती है तो तो देखती हूँ इतनी गर्दी इतनी गर्दी बस में बाप रे बाप कैसे मैं बैठूं तब वो ठेली ठेला होता है बस में तो वो बैठ जाती हूँ थोड़ा बैठकर तब आराम से जाती हूँ बस से त जो आराम से चली आती हूँ अपने घर पर और सवारी कोई सवारी नहीं है और दूसरा कोई सवारी ही नहीं है बस में कैसे मिलूँ बस से